ई खेत अथी करयमे हमरा अरके बटैईया खेत जे करै छियै बहुत भीड़ होइत छै हर ट्रेक्टरसँ जोतबय छियै तब हर जोतबय छियै ट्रेक्टरसँ तऽ ओहिमे टका लागैत छै तऽ पटबय छियै तऽ बिरार पारैत छियै सभ किछु अपन करैत छियै बहुत लेट लागैत छै ओहिमे अथी भीड़ होइ छी गरीब लोक छी कतयसँ की करबय नहि करबय कोनो समझे नहि आबैत छै खेत पथार करयमे की करबय तहियो करय पड़ैत छै तकरा तीन महीनाके फसलकऽ रखनाइ लागैत छै तीन महीनाके फसल रहैत छै तऽ ओकरा काटलूँ खोटलूँ फेर घर कयलहुँ तब उसनिलहुँ कुटलहुँ सभ किछु करलहुँ तहियो जेकरा खाइके रहय छै से खाइत छै बेचके बिकनिकऽ फेर अपन वएह खेतेमे लगेलूँ की करबै इएहसभ करय पड़ैत छै गरीब लोग छी तऽ केना की करबै वएह